میں اولا کسٹمر سروسس سے بات کر رہا ہوں میرا نام ہے کاظم رضوی پچھلے ہفتے میں نے ایک آپ کے یہاں سے کار بک کی تھی علی گڑھ سے میرٹھ جانے کے لیے

جس میں میرے جو ڈرائیور تھے ہمارے ان کا نام تھا عارف حسن تو عارف حسن صاحب جو تھے ان سے میری کافی اچھی گفتگو بھی ہوئی اور سفر کے دوران مجھے ایک اچھا ماحول ملا ان کی وجہ سے اور میرا سفر بہت اچھا گزرا لہٰذا میں اب چاہتا ہوں کہ اب پرسوں یعنی پرسوں جو تاریخ ہے یعنی اٹھارہ تاریخ کو میں ایک اور بکنگ کرنا چاہتا ہوں علی گڑھ سے میرٹھ ہی کے لیے اور میں چاہوں گا کہ وہی صاحب یعنی جناب عارف حسن صاحب ہی کی جو گاڑی ہے میں وہی بک کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ماحول بہت اچھا لگا لہٰذا میری اس درخواست کو قبول کریں اور وہ بکنگ میرے لیے فائنل کر دیں شکریہ